جی السلام علیکم و رحمتہ اللہ جی میرا نام محمد مدثر ہے جی جی میں خیریت سے ہوں آپ خیریت سے ہیں جی کیا میری بات واٹر ایتھورٹی سے ہو رہی ہے جی جی دراصل مسئلہ یہ ہے کہ میں نے پانی کا بل واٹر ایتورٹی کے ذریعے ادا کیا ہے جی لیکن مجھے یقین نہیں ہے کہ وہ ادائیگی قبول ہوئی ہے یا نہیں

ٹھیک ہے لیکن مجھے اس بات کی وضاحت درکار ہے کہ میری ادائیگی قبول ہوئی ہے یا نہیں ہاں جی جی اور اگر نہیں ہوئی تو میں کیا کر سکتا ہوں اس کے بارے میں تھوڑا مجھے وضاحت کر دیں بہت مہربانی ہوگی آپ کی جی جی جی ادائیگی کو چیک کرنے کے مختلف طریقے کون سے ہیں وہ مجھے تھوڑا بتا دیں جی اچھا اچھا اچھا واٹر ایتھورٹی یا کشٹمر سروس ڈپارٹمنٹ سے کیسے رابطہ کر سکتا ہے تھوڑا وضاحت کر دیں اچھا ٹھیک ہے وضاحت حاصل کرنے کے لیے مجھے کیا معلومات فراہم کرنا ہوگا جی اچھا اچھا جیسے اچھا اچھا میرا اکاؤنٹ نمبر ہاں ہے وہ دے سکتا ہوں اچھا ہاں اچھا ادائیگی کی رسید بھی دینا ہے جی جی جی بہتر دے دوں گا

اچھا یہ میں واٹر ایتھورٹی کے کشٹمر سروس ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کروں گا تاکہ تصدیق ہو سکے کہ میری ادائیگی کامیاب رہی ہے یا نہیں جی جی ہاں جی بہت بہت شکریہ آپ کا ہاں ٹھیک ٹھیک السلام علیکم